علی گڑھ ضلع کی بہت ساری ثقافتی رسم و رواج ہے جیسے یہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو بہت ہی فیمس یونیورسٹی ہے تو یہاں پہ اگر ہم کسی کو ملتے ہیں یا کوئی سونیئر سینئر ہو کہ جونیئر بھی ہے کوئی ساتھ کا ہو تو ایک دوسرے کو ملتے ہوئے سلام کرتے ہیں حال چال پوچھتے ہیں اور یہاں پہ شیروانی پہننا ایک ان کا رواج ہے جو پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے سر سید کے ٹائم سے اور یہاں پہ جو ہاتھ اٹھا کے سلام کرنے کا ایک رواج ہے اور یہاں پہ جو ہے الگ الگ طرح کے تیوہار بھی منائے جاتے ہیں الگ الگ طرح سے لوگ آتے ہیں کیمپس میں یونیورسٹی میں تو سب کا الگ الگ ٹریڈیشن ہوتا ہے اسی کے اکارڈنگ سب لوگ رہتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے سر سید ڈے منایا جاتا ہے جہاں پہ پورے کیمپس میں جو کیمپس کو سجایا جاتا ہے دلہن کی طرح اور ہر ہر ہوسٹل میں جو ہول ڈنر ہوتا ہے وہ سب جو ہے بہت ان کے پیدائش پہ خوشی مناتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں انہوں نے کیسے یہ کیسے بنایا تھا کیا ہوا تھا جس سے سب کو بہت ہی خوشی ملتی ہے